हॅलो म्हाक रँटाक कॅब मेळट्ली म्हाक एक्चली ऑल्ड गोवा कवर करपा जाय सो तुमचे कित्ले दिसान ऑल्ड गोवा कवर जाता दोन तीन दीस लागता न्हय आनी म्हणल्यार अशें टायम घेवन मेळट्लें काय म्हाक फाल्यां एक्चली फाल्यांच्यान बूक जाय आल्हेली तुमची मेळट्ली काय पर्व बी अशी फ्री आसा न्हय हां मागीर फालच्यान केल जाल्यार अशी सगळी तीन दिसान कवर जात्ली आं म्हणल्यार आनी तुमचे कितें ऑफर्ज बी तशें किदें आसा आं तर मागीर रेट कित्ली तर तुजी आं पर डे आसा मिटर वायज ना आं आं आनी एकॉमॉडे ए एकॉमॉडेशन बी किदें तुमचे कडल्यान जाता की तें आमी पोवोपाचें फक्त ट्रॅवलींग आं हां हां हय मेन म्हणल्यार म्हाका टँप टॅप टँपल्स टँपल्स आनी वॉट फॉल्स मेन अशे आनी अशे हिश्टॉरिकल प्लेसीस गोवान खंची आसा तीं पळोपा जाय

हय तीन दीस सो तुमी एवेलेबल आसतले ह्या तीन दिसा सकाळीं आठांक बेगीन भायर सरया न्हय आठ म्हणल्यार

हां हां बरें बरें णव ते मागीर स म्हणल्यार दवरया

आ आनी च बरें तर फाल्ल बूक करता आं बरें बरें